जयपुर ज़िले में मुख्य मनोरंजक गतिविधि और मनोरंजन के बहुत सारे विकल्प है जैसे कि पार्क है पार्क में बहुत सारे विकल्प है जैसे कि जयपुर में अभी हाल ही में खुला हुआ सिटी पार्क है जो की मुख्यमंत्री द्वारा जिसका शिलान्याश किया गया है जो की बहुत बड़ा पार्क बन रहा है अभी आधा जो की बन चुका है और बन भी रहा है रोज़ पार्क है जहाँ पर गुलाब की पौध पौधें इतने सारे हैं कि वह देखते ही खूबसूरत लगता है और भी बहुत सारे पार्क है सा सेंट्रल पार्क है खेल सुविधायें बहुत तरह की है खेल सुविधाओं में सवाई मान सिंह स्टेडियम है बिरला औडीटोरियम है और भी के एल स्टेडियम है जहाँ पर खेल सुविधाएँ करवाई जाती है थिएटर के अंतर्गत यदि हम बात करें तो जवाहर कला केंद्र एक बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण केंद्र है जहाँ पर अलग अलग प्रकार के अलग अलग संदेश देने वाले नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं रवींद्र मंच है जहाँ जो कि बहुत ही पुराना और बहुत ही नामी मंच है जो कि भारत में सबसे बड़ा जिसका स्टेज माना जाता है वो एक रवींद्र मंच एक अलग ही अपनी भूमिका निभाता है बिरला स्टेडियम एक बहुत अच्छी भूमिका निभाता है थिएटर के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम में लिया जाए तो जैसे कि जवाहर कला केंद्र में आए दिन बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए जाते हैं और कौन कौन से मूवी थिएटर मूवी थिएटर कि अगर हम बात लें तो जयपुर शहर में बहुत से मूवी थिएटर है जहाँ पर अपना एक अलग ही उनका च चहक और चमक रहती है